سہارنپور جو شمالی ہندوستان میں واقع ہے ایک متنوع ثقافتی علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں مختلف ثقافتی اور مذہبی گروہ رہتے ہیں جن میں مسلمانوں ہندؤں سکھوں اور دیگر اقلیتیں شامل ہیں یہ تنوع شہر کی ثقافتی خوبصورتی اور رنگینی میں اہم کردار ادا کرتا ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں آباد ہے اور اسلامی تہواروں جیسے عیدین اور محرم کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ہندؤں کے مختلف فرقے بھی فرقے بھی یہاں رہائش پذیر ہیں اور دیوالی ہولی اور دیگر ہندو تہواروں کو مناتے ہیں سکھ کمیونٹی بھی اپنے مخصوص ثقافتی اور مذہبی مواقع جیسے گرونانک جینتی کو خصوصی طریقے سے مناتی ہے ان سب کے درمیان تعاملات اور جشن مختلف ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں اور باہمی احترام کی فضا قائم رکھتے ہیں میں خود براہ راست لوگوں سے نہیں ملتا لیکن میں مختلف ثقافتی گروہوں کے تعاملات اور ان کے درمیان روابط کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں آپ کے علاقے میں مختلف ثقافتی گروہوں کے ساتھ ملنے کا تجربہ یقیناً دلچسپ اور تعلیمی ہوگا ایسا تعامل آپ کو مختلف روایات عقائد اور زندگی کی زندگی کے طریقوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کی ثقافتوں کا احترام کرنا نہ صرف سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے بلکہ لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات بھی قائم کرتا ہے سہارنپور کی ثقافتی تنوع اس بات کی مثال ہے کہ مختلف پس منظر کے لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بہتر اور رنگین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں